हाँ हैलो आप मतलब मोबाइल में जो लेना चाहते हैं सर वो रेडमी का मोबाइल लीजिए ओप्पो के मोबाइल का आपका रेडमी का मोबाइल का अच्छा परफॉर्मेंस होगा और इसका जो है कस्टमर केयर जो वो भी नज़दीक है इसकी कैमरा भी अच्छा है थ्री जी बढ़िया चलता है इस लिए हमारे हिसाब से आपको इसी को लेना चाहिए वो ही

तो विवो के अपेक्षा आपको रेडमी जो है अभी रेडमी का मार्केट अच्छा है रेडमी ही लेंगे तो बेटा बहुत बेहतर होगा क्योंकि रेडमी की बाज़ार बहुत अच्छा है और रेडमी में वन प्लस जो है वो बढ़िया है हैं नहीं हम विवो लेंगे सर तो विवो भी मिलेगा लेकिन विवो से अच्छा हमारे हिसाब से रेडमी है क्योंकि रेडमी की अभी जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इस लिए हमारे हिसाब से आपको रेडमी ही लेना चाहिए वैसे आप अगर विवो लेना चाहते हो तो मैं विवो भी दे सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो कस्टम्बर होता है कस्टम्बर को बढ़िया देना समझना हम लोगों का काम है इसका जो है आपको कस्टमर केयर नज़दीक मिलेगा उसके बाद सर्विस सेंटर है वो भी नज़दीक है आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर में आप कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फ्री में आपकी उसका रिपेयर होगा कोई कॉस्ट नहीं लगेगा इस लिए हमारे हिसाब से आपको रेडमी ही लेना चाहिए वैसे आप अगर बोलते हो कि नहीं हम को विवो चाहिए तो ठीक है सर आप आओ आपको मैं विवो का भी दिखाता हूँ रेडमी भी दिखाता हूँ जो लेना हो आप पसंद करो क्या बोलते हो आप इस पे वो थोड़ा दूर पड़ेगा सर इस लिए मेरे हिसाब से आपको रेडमी नज़दीक है इस लिए रेडमी के लिए मैं बोल रहा हूँ है वह भी नज़दीक ही लेकिन इसे थोड़ा दूर है इसी लिए मैं बोल रहा हूँ कि रेडमी बढ़िया होगा ये कंपनी भी बढ़िया सर्विस दे रही है हाँ तो विवो ठीक ही है उसका कैमरा अच्छा है अदरवाइज़ उसका और जो है उससे बेहतर आपका रेडमी का है इस लिए मेरे हिसाब से विवो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है चलेगा विवो भी लेकिन हमारे हिसाब से आपको विवो से बेहतर रेडमी रहेगा वैसे आप आओ दुकान पर आ कर के वीवो का आपको दस से बारह दस से शुरू होगा सर पचास तक जाएगा इस में देख लीजिए आपको कौन सा क्या लेना है नहीं लेना है उस हिसाब से वो है ओके ओके सर ओके